ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہت ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کر تے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانہ کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بینادی کھیتی ہے لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کی کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوط ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعہ بہت سے گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی آتی ہے اور مکھانہ کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانہ کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے